दाउ लादोंमोनलै आङो दाउआथ' बुरजायैनो दंमोन आंहा फाननायबो द्लाम फाननाय जाबाय बाङै बाङै दा गिदिर गिदिरखौ फानजोबथारबाय आं दाउखौ मात्र' बिमा माथाम माब्रैसो दंबावो आरो दाउआ फाननानै बोरमाबो दं बोरमाखौबो बिदिनो फानो आं अमा अमा फिसा दं बेफोरखौ बावनो फानो आं उदालगुरियावनो लाङो आरो सम सम बेफारबो फैयो सोंफैयो बिखो दा मिलायब्ला हरो आङो बिमा मासेयाव सातथा सयथा बिफोरबायदि जायो अमाया बोरमायाथ' बेनोसै मानै सम सम माथाम बेफोरबायदि आरो मोसौ मोसौ दङ गाय मानै गाइखेर सेरो अबावबा समाव मोनजाब्ला सेरबा गाहाम ओंखारो बबावबा समाव आदाकेजि गांसो मोनजायाब्लाथ' ओइनो आरो आदाकेजि बेबादि ओंखारो आरो गाइखेरबो लोङो न'आव साहाखौ साहा लोंसे लोंनानै बे आग्लायनायखिनिखौ फाननाय जायो आरो फाननानै फैसा बिदिनो थाइसे थाइनै जमा थायो बेफोरखो बै माइ गायनाय फुनायफोराव बाहायनांगौ जाना फैयो समाव समाव बिदिनोसै आखाइ खरस जानाय आरो इनिफ्राय बिदिनो गस्ला गामसा बायनाय हालुवाफोरनि माबायालाय बेनोसै साथा खफ्रि नांगौ खदाल नांगौ बायदिसिना बिदिनो बायना होनांगौ जाना फैयो आरो बेजों फरायनाय गथ'फोरबो दं बिसोरनोबो हरनांगौ गोनां जायो बिसोरनो बे खरस हरनांगौ सम मोनसे बिदिनो थाखा फैसायानो थायानो थाया जायो आखाइआव बेफोरो जुनाद बुस्थुफ्राथ' आरो थाबबो देरनो थाङाना ओरैनो सय मास गाहाम नांगौ देरनो बिदियावसो फानजायो मोसौआथ' बोसोर बोसोर ब्लासो एसे देरो दुइ तिन बोसोरब्लासो बेसोरबो फानजानाय जायो बोसोरजोंसो खोथा बोरमाफ्राथ' सय मास गाहाम बेफोरो जायो दाउफ्राबो बिदिनो सय मास गाहाम नांगौ सेरसे गाहाम आदाकेजि गाहाम जानो ए दाउनि दामआथ' आरो मा बुंनो समाव तिनस' आरायस' बेफरोबायदि बोरमायाबो बेनो बेफारिफोरनो मिलायना हरब्ला बिसोरबोथ' लाबखौ लुबैयो नालाय गावसोरबो खम समाव हरनांगौ जायो हाथाय मोनस्लाब्लाबो नांथारगौ जाना फैयोब्ला सम मोनसे थाखा फैसाफ्राबो बेनो खम खमावनो मोनलाङो हाथायाव लांस्लाबनो मोनाब्ला बाजारखौ नेगौमानि बे गैला बेफोरबायदिनो खम समाव हरो माथो खालामनो उपायथ' गैयाना नांगौआबो जोबा सम मोनसे मोसौआथ' मोसौआ बेबायदि नोङो दैलि गाइखेर फाननाय दैलिबो लाबोजायो सप्ता हिसाबबो लाबोजायो नोंनि गोसोनि खोथासो बियो गाइखेरालाय मा फैसा मोनगोन दस थाखा लिटार गोबावजोंबो सप्तासेब्लासो सत्तुर थाखा मोनहैगोन बेफोरबायदि आरो सत्तुर थाखा फैसायालाय मायाव मा जानो बेफोरबायदि आरो माइ दैथ' सम मोनसे फाननो हाहैया जायो जानायाव थेख जाहैयो बाहेरा खिथिया आरो मा दं मैगं थाइगंथ' मावनाय जाया माने दैनि थाखायनो दैज्लां बोथोराव ओरैनो खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौल'सो एसे बहलफोर एसे जानायखिनिया सोलियो आरो मैगं थाइगङा बायना जानांगौ गोनां जाया जा मावनांगौ मेसेङाव एसे मावना लाखाबाय आलुफ्रा फान्थाव बेफोरो खबिफ्राथ' मोनजाखायानोसै दैज्लाङाव जाखायाबो मेसें बोथोरावदेन मोनजायो मेसेङाव गायो जानो आन्थाखौ गायब्लाबो फाननायसिन जाहैया ओरैनो न'खरनि जानाय आलुफ्राबो बेनो न'खरनि जानाय फानब्लाबो बाया रावबो लाफा मुला बेफोर जानो आन्था आन्था गावबा गाव गावबा गाव मावनानै लायो आरो गोदोनि बोथोरावथ' आरो थावबोथ' फेरेदना जानोसै सेरग्रा मेचिनबो गैखाया दासो मेचिन ओंखारबाय बेसर खुबैब्लाबो ओरैनो फानहरनांगौ जायो सिबिंब्लाबो फानहरनांगौ जायो थाव मेचिन गैयानालाय बेखौ बायना जानांगौ जायो थाव गोथांफोरखौ बांसिन मानसिया थाव गोथां जायामोनथ' ओरैनो खारैजों जाना थायो रुनानै दानासो थाव नङाब्लानो जाया बिनिखायनो बेमार आजारफ्राबो खम दाना आरो बेमाराबो बारा थाव जानायाबो बारा साख्रुब सुख्रुब बायदिसिना आरो मा बुंनो मिन्थिनाब्लाबो मिन्थियै बादिसो दानि मानसिया मोजां बुंब्लाथ' लाखायानोसै नंलालै बेसो होनखायो मा रायज्लायबावगोन आंलाय बुंनांगौआनोथ' मा दं मिन्थिजोबखायो बुंनांगौआनो जेबो गैला गाव गावबा गाव रोंखाजोबखायो माबा मोनसे मावनो थिनाब्लाबो मावखाया माबा मोनसे दांनो थिनब्लाबो दांखाया